एक खंयचोय बिजनस सॅक्टर पळोवंक गेल्यार आनी जो लोकल कम्युनिटीक कशी सर्वीस दिता म्हणल्यार एज अ पयली सॅक्टर बिजनस जेन्ना ग्रो जाता एज अ सॅक्टर म्हणटा त्या सॅक्टरान खुबशे टायपचे त्या सॅक्टराचे बिजनसीस आसता ते जेन्ना ग्रो जाता तेन्ना तो सॅक्टर बिजनस ग्रो त्या बिजनस सॅक्टर ग्रो जाता एज अ सॅक्टर म्हुणू ग्रो जाता इनिशियली इंडिविज्वलच्या बिजनसांक ग्रो जावचें पडटा आनी ताज्या खातीर खूब लोग काम करता आनी खूब लोकांचे पयशे लागलले आसता फिशिंगाक एग्जाम्पल घेतलें जाल्या कितले लोक आपल्यो बोटी घेवन दवरता एकटो मनीस खूब बोटींनी इनवॅस्टमँट करता अशें करून एक सगळ्या वाटेनच्यान ते आप आपले ग्रोथ करता इंडिविज्वली आनी मागीर तो एक एज अ सॅक्टर म्हुणून तो ग्रो जाता आनी लोकल कम्युनिटिका लोकल कम्युनिटी खातीर लोकां खातीर तो कसो सर्वीस दिता म्हटल्यार पयलीं लोक आप आपले म्हळ्ळ्या एज अ पयलींचे जर बिफोर ग्रोत स्टेज पयली जाल्या एकटो मनीस आपल्या फाटल्यान होडी घेवन फिशींग करता म्हटल्या नुस्तें धरता किंवा खंय काटाई घालून नुस्तें धरता आनी तो हाडून विकता आनी एज अ सॅ बिजनस सॅक्टर जसो ग्रो जालो जाल्या तो आफ्टर ग्रोत तो किदें करतलो तो मार्केटान सप्लाय करत्लो आपलें हें आसा तें ट्रक येतलो तेगेलें नुस्तें घेत्लो आनी वयतलो आनी बाजारान विकतलें तेजें नुस्तें हो डिफरन्स आसा जेन्ना आफ्टर ग्रोथ हो डिफरन्स पळोवपाक मेळटा आनी हो लोकल कम्युनिटीक किऱ्याक हॅप्ल करता बिकॉज जे नुस्तेकार पयलीं खूब त्रास करून आपलें नुस्तें थंय हें गोरोवन किंवा काटाळी घालून नुस्तें जें हें करताले आनी स्वता तांकां विकपाक पडटालें तें नुस्तें आतां सपोज दुसरी कंपनी ज्यो फिशींग कंपनीज गोंयांत आयल्या एटलास म्हण नाका अश्यो खुबश्यो कंपनीज आसा त्यो तें तांचे कडल्यान घेवन विकता जाल्या तेंचो मार्केटींग जो एफट आसा तो खूब कमी जाता